कार जीप मोटर साइकिल स्कूटर ट्रक साइकिल ॿेड़ी रिक्शा घोड़ो गाॾी बैट्री रिक्शा ऑटो रिक्शा स्कूटी एक्टिवा टमटम ट्रैक्टर बस रेलगाड़ी मालगाड़ी